दाथ' अदालगुरि अदालगुरियाव थायोनालाय आं दा अदालगुरि हजाय जिथु हस्पिटाल अदालगुरिनि आन्डाराव जिथु हस्पिटालफोर दङ हस्पिटालफोरावथ' जेबो असुबिदा मोनब'वाखै आरो दा मोनबोआखै आरो आङो सिगांनिफ्राय जेनबा गथ' दा गथ' जनम समावबो बा बेमार आजार समाव थांबाबो टाइम मथे बेबायदिनो डक्टरखौ मोनबोदों आरो दा जों बिनो जा आरो गरब'बथिनि थाखायबो बा डिलिभारिनि थाखायबो दाथ' एरिया एरिया आसाफोर दाना होबाय नालाय आसाफोरा आसाफोरानो टाइम मथे बिजि होयो टाइम मथे खबर लायो टाइम मथे हस्पिटालाव लाङो बेबायदिनो आं दायो जेनबा बेमार आजारनि माबायै जेबो असुबिदा मोनाखै आरो थारमानि गोदोर बेमार जाबाथ' जोङो गवाहाटीफ्राव लांनो गोनां जायो जेबो एफोरबायदि अपारेशन खामनायनि मानायनि जोंनि बे अदालगुरिनि सिङा इसां सुबिदा गैया जोङो गोदोर बेमार जायोब्ला गोजानाव बा गवाहाटी माबाफोराव लांनो गोनां जायो आरो फिसा फेनला बेमारनि थाखाथ' जोङो बे जोंनि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हस्पिटालफोरावनो एभेललेबेल मोनबोदों डाक्टरफोरखौबो नांगोबा नांगोबानो मोनबोदों बेमार आजार जाबोला हरनि समाव थांब्लाबो हरनि समावबो मोन्दों बेबायदि आङो असुबिदा मोनबोआखै आं अदालगुरिनि सिङाव नार्सफोरखौबो बिदिनो मोनदों असुबिदा मोनाखै बेनिखायनो आं आं सानो आरो बेबायदि अदालगुरिनि सिङाव जेबो हस्पिटालनि असुबिदा गैया डाक्टरनि अलुबिदा गैया डाक्टर बेमार आजार जाबोला आं डाक ओरै डाक्टर लेंदों डाक्टर मोनदों बा आरो जोंहा फार्मासिबो दङ जोंनि माबायाव फार्मासिफोरावबो बेबायदि एसे बेमार आजार जायोब्ला मोजां मोजां सुलिखोनो मोनो बेफोरनिफ्रायनो जोङो लांनानै लाबोनानै जायो आर एसे गोब्राबै बेमार जाबोला जों हस्पिटालाव लाङो हस्पिटालाव लांबा बेबायदि फिसा फेनला बेमारखो जों हस अदालगुरिनि सिङावनि हस्पिटालावनो जोङो सुबिदाखो मोनो आरो गिदिर अपारेशसन अपारेशन खामनाय मानायनि जोंहा बेयाव सुबिदा गैया नालाय जोङो गवाहाटियाव हस्पिटालाव थांनो गोनां जायो आरो बेनि थाखाय जों